हॅलो पेरनेमच्या बर्थ एनड डेथ सेक्शनाक फोन लागलां न्हू म्हाजी गाकी शोभा पाडलस्कर हिचे फाटल्या म्हयन्यान मेली आनी त्या वेळाक तिची वर्सां पन्नास वर्सां अशीं बरयल्या पूण तिका साठ वर्सां जाल्ली त्या खातीर हांव ती डॅथ सर्टिफिकेट परत ऑनलायन भरपाक सोदता उपकार करून पयलींची डॅथ सर्टिफिकेट रद्द करा ही चूक हांव आतांच सुदारपाक सोदतां कारण फुडें आमकां कसलो त्रास नाका जागेच्या कागदपत्रां करपाक आमकां त्रास जातलो तुमी हेची नोंद घेया आनी ती पयलींची डॅथ सर्टिफिकेट तुमच्या सिस्टमातून डिलीट करा तुमचे खूब उपकार जातले थँक्यू